मोजां मोनसिन्नाय बाथ्राखौ होन्नानै बुङोब्ला आंनि मेगन गुनु बे मेगन गुनुनि ओंथियानो जाबाय जाय सासे मानसिया लेखा गोरों बा जेखौबो जेनिबो सायाव मिथिनाय सान्नो हनो हानाय बेफोरबायदि मानसिखौनो जोङो मेगन गुनु होन्नानै बुंनाय जायो आरो